म्हाका भविश्यांत विणपाचें काम करपाक आवडटलें कित्याक म्हणल्यार हांव आतां सद्द्याक शिवणेचें काम करता बारीक सारीक कपडे शिंवपाचें काम करता घरा कडेन हांव तें काम करता दिसाचें हांव अशें भायर कामाक वता जॉब करतां आनी घरा आयले उपरांत हांव कोणाचे कपडे शिंवपाचे आसा जाल्यार ते हांव शिंवतां वाड्या वयल्यो लोक जो आसा तो म्हजे कडेन कपडे घेवन येता मागीर म्हाका जसो टायम मेळटा तसो हांव तेमकां कपडे शिंवून दिता हेंवूय काम करपाक म्हाका आवडटा समज कोणाक बेगीचे बेगीन कपडे शिंवून दिवपाक जाय जाल्यार हांव तेमकां शिंवून दिता पूण म्हाका मातसो टायम मेळपाक जाय समज हांव बिझी उरल्यार तेमचे कडेन शिंवपाक पावचें ना तशेंच म्हाका विणपाचेंय काम खूब आवडटा हांव तें दुसऱ्या कडल्यान शिकून घेतलें आनी हेंवूय काम करतलें म्हाका तीं असलीं शिंवपाचीं विणपाचीं कामां करपाक आवडटात